म्हाका शाळेंतन शिकयिल्लें नखेत्रां खबर आसा तातूंत म्हणजे सूर्य हो सगळ्यांत व्हडलो नखेत्र आसा आनी म्हाका मराठी हिंदू संस्कृतातलीं नखेत्रां खबर आसात पूण सत्तावीस नखेत्रां आसात म्हणजे म्हटल्यार मृग ताका मिर्ग म्हणटात म्हणजे पावसाचें नखेत्र मागीर पुर्वा म्हणजे जेन्ना पुरोटाचो पावस म्हणटा नी तेन्ना ह्या नखेत्रा पुरोटाचो नखेत्र म्हणटात मागीर उत्तरा नखेत्र म्हणजे जेन्ना पावस कमी कमी जाता म्हणजे उतराचो पावस ताका उत्तरा नखेत्र म्हणटात